सोनभद्र ज़िले में जो स्थानीय सरकार है वो बहुत सारी नीतियाँ चलाती है जैसे कि हो गया जगह जगह पर स्कूल डेवलपमेंट कराती है एक अच्छा स्कूल खुलवाती है एक अच्छा हॉस्पिटल खुलवाती है और नारी शिक्षा के लिए बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था करती है नारियों की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सुधार कर रही है यह सब सुविधाएँ जो हैं स्थानीय ज़िले के लोग महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और एक संगठन बनाया जा रहा है जिस में सभी को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान किया जाए संगठन तैयार किया जा रहा है इसमें सब लोग अपनी शिकायतें बताते हैं उन शिकायतों का उपचार किया जाता है और विकास की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये सब नीतियाँ बना कर हमारा जो ज़िला है उसको विकसित किया जा रहा है एक बहुत जो यह सोनभद्र ज़िला बहुत ही पिछड़ा ज़िला है उसको धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है